आं आंनि बिनानाव एबा फिसाजोफोरखौ मिनिमामबाबो ग्रेजुवेट जाजासिम फरायजानो लुबैयो ओ मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव मोनसे सोलोंथाइनि जुग ग्लबेलायजोसन एबा दोरों बिगियाननि जुग दानि जुगाव जाय बिथांमोना हौवासायानो जा एबा हिनजावसायानो जा जायफोरा सोलोंथाइ गैया बिथांमोना थांनानै थानायाव जोबोद खस्थ' आरो मेगन थासेयावबो जायफोरा लेखा रोङा बिथांमोना मेगन नुयिजोंनो समान होननानै बुंनो हायो बेखायनो आंनि फिसाजोआनो जा एबा बिनानावानो जा बिथांमोनखौ मिनिमामबाबो खमथारवब्लाबो ग्रेजुवेसन खालामजानो लुबैयो आरो बिनि अनगायैबो बिथांमोना जुदि गावसिनि गोसोबादि ओ गोसो बादि फरायबावनो लुबैयोब्ला आप टु जेसेबांसिम फरायनो गाव गोसो बेसेसिम फोरोंनो फरायजानायखौ आं लुबैयो बे फरायनाया मास्टारसानो जा एबा गुबुन लाइनानो जा बा टेकनिकेल लाइनानो जा जेसे कि लाइनानो जायामानो फरायनायखौ आं लुबैयो आथिखालाव मोनसे सोलोंथाइनि जुग हिसाबै हौवायानो जा बा हिनजावानो जा एबा हिनजावसाफोराबो हौवाफोरजों समान समान फरायफानो हानाय गोहो दंसै आरो गोबां बिदिन्थिफोर दंसै बेबादिनो मोनफा मोनफा बिदिन्थि जानानै थाजानो आं हास्थायो सासे हिनजावसानि फरायनायनि बाथ्रा फैयोबा जेबो जेंना एबा सहायनांगौ होननानै आं साना मानोना सासे हौवासा फरायसाखौ जुदि फरोंनो हायोब्ला सासे हिनजावसा फरायसाखौबो सेम रेसपनसिबिलिटि एबा एखे बिबान रुजुननानै फरायहोनांगौ होननानै आं सानो